हँ देखै छी हम टी वी सिनेमासब देखै छी जे रहै छै सामाजिक सिनेमा पारिवारिक सिनेमा या देशभक्तिके सिनेमासब सिनेमा हम देखै छी जाहिमे कि एकटा हम सिनेमा बार बार देखैत रहै छी बागवान अमिताभ बच्चन ओहिमे मेन एक्टरमे छथिन आओर सिनेमा जाहि आइ काल्हिके समयके मोताबिकमे हकीकत चीजके देखाएल गेलै हेँ जे कोना आइकाल्हि बाप बेटा पुतौहु रहि रहलै हेँ ओकर चरितार्थ ओहिमे अमिताभ बच्चन से देखेलखिन हेँ बहुत प्रभावित कऽ रहल छै आइकाल्हिके समाजमे जे सेल्फ परिवारके ओहिमे अधिक दर्शाएल गेलै हेँ जेकि आइ जेनविन चलि रहलै हेँ समाजमे जे अपन पत्नी बच्चा सिर्फ एहि सबमे सीमित रहिकऽ चलि रहलै हेँ जेकि हमर भारतीय परम्पराके कल्चरमे कतहु नहि एहि जगहके अस्थान छै तथापि पाश्चात्य सभ्यताके देखैत सुनैत आइकाल्हि लोक ओतबे तक सीमित रहि गेलै हेँ जबकि हमरसबके पूर्वजके कहब छै वसुधैव कुटुम्बकम आओर ओहिठमा आब सीमित अपना परिवारमे रहि गेलै हेँ नहि भाइके चिन्हैलए तैआर छै नहि बापके चिन्हैलए तैआर छै नहि माइके चिन्हैलए तैआर छै एहि चीजके एहि सिनेमाके माध्यमसँ देखलिए हेँ जे पइसा रहै छै तखन बाप कि वएह बेटाके कतेक नीक लागै छै आओर पइसा नहि रहै छै तऽ वएह बाप एकटा नौकरके तुल्यमे नहि मानैलए तैआर होइ छै जे ई बाप छी ई माइ छी तऽ एहिसँ बहुत हतप्रभ हमसब रहै छी जे ई दुर्गति समाजके एखन चलि रहलै हँ ई तऽ सिनेमाके माध्यमसँ देखाएल गेलै हँ लेकिन वास्तविकतो एखन फिलहाल समाजके एखन इएह चलि रहलै हँ एहिसँ बहुत हतोत्साहित हम हमरासब समयके लोक एहि चीजके देखिकऽ हतोत्साहित भऽ रहल अछि जे ई दुर्गति समाजके नहि होना चाही एकरा लेल नीक आह्वान होना चाही एहिसँ पहिने कोना लोक रहैत रहै एक परिवारमे सब मिलकऽ रहैत रहै चाचा रहैत रहै भतीजा रहैत रहै भाइ रहैत रहै पिताजी रहैत रहै कएक भाइके एक परिवार रहैत रहै एखन समय आबि रहलै हँ जे सेल्फ परिवार रहि गेलै हँ बहुत कष्ट भेल एहिसब एहन एहन सीनके देखिकऽ बहुत मर्माहत भऽ जाइ छी